जोङो मोनसे फालांगिखौ बेसिकेलि मोनसे फिसा फालांगि मावनानै फेदेरलांनो हायो जेरै एक्जाम्पोल के लिए हमनानै लादो जोङो दस थाखा मोनदोंबा बे फैसाखौनो मोनसे मोजां खामानियाव बाहायनानै बा मोजां खामानियाव सोस'ननानै बेखौ दस थाखाखौ बिस थाखा खालामनानै देट मिन्स एक्सपेनसोन अफ आवार बिजनेस बिदि खालामनांगौ आरोखि स' जोङो बिजनेस मावनो थाखाय गोबां सुबिदा दङ जोंनि जायगायाव जेरै जोङो बेंकफोरनिफ्राय बिजनेस ल'न लानानै जोंनि बिजनेसखौ खनसेनो गिदिरै मावजेननोबो हायो आरो बेंकनिफ्राय ल'न लानानै जोङो जोंनि बिजनेसखौबो खनसेनो गिदिरनिफ्राय मावलांग्रोनो हायो आरो बैफोर बेंकनिफ्राय ल'न लानाय फैसाफोरखौ जोङो लानानै बैफोर फैसाफोरखौ जोङो बिजनेसाव सोस'ननानै दाबोल खामानि मावनो हायो आरोखि दाबोल खामानि जाहैबाय जेरै जोङो मोनसे फिसा फिसा मुवा एबा बेसादफोरखौ एबा एसे खम दामनिफ्राय बायसनानै एसे दाम बारायाव फाननो हायो आरो बै दाम बारानिफ्राय मोननाय मुलाम्फाखौ जोङो बिजनेसआव सोसनदेरनो हायो बिजनेसनि एबा फालांगियारि खामानियाव मोजां मोजां मुवा एबा बेसादफोर बायनायाव सोसनदेरनो हायो आरो बै सोसननानै मोननाय एबा फाननाय बेसादफोरखौ जोङो गासै बेंकफोराव बा ल'न लानाय फैसाफोरखौ जोङो सुख'जोबनो हायो